हम अपन शादीके समयके घटनाके बारेमे बता रहल छी अहाँ सभकेँ जखन कि ओ हमर जीवन के सभसॅं महत्वपुर्ण फैसला लेबाक ओहि टाइम मे छलए आओर शादी हमर भऽ गेल बट हमर मेन्टलिटी कनि बिगड़ि गेल छलए जाहिके कारण हमर रिश्ता बनि कऽ बिगड़ि गेल आओर ओहि टाइम मे हम बहुत जादा अपना आपमे हारि गेल छलहुँ जेना आब हम किछो नहि कऽ सकैत छी लेकिन माँ पापा होइ छथिन जे बच्च्केंँ समझै छथिन आ ओकरा फेरसँ उत्साहित करै छथिन जे नहि अहाँ कऽ सकैत छी अहाँ मे सभ हुनर अहि जे अहाँ आगूओ अहाँ प्रेरणादायक बनि सकैत छी आओर हमर माँ पापा हमरा सम्हारलथि आओर हम कनि दिन हमरा बहुत दिक्कत भेल जे केना हम करी किछु समझमे नहि आबै छल लेकिन धीरे धीरे हम जेना पढ़ाबेमे हम इच्छुक छी ओना हम नहि पढ़ा पाबै छलियै बच्चा सभकेँ दूटा तीनटा बच्चा सभकेँ पढ़बऽ लगलहुँ आइ फेर हम दस पन्द्रह टा बच्चाकेँ पढ़ा रहल छी फेर आगूओ हमरा क्षेत्र भेटल जेना किछु आगू अहाँ चीज सभ सिखू तऽ हम पेन्टिंग सभ सिखऽ लगलहुँ आओर हमर पढ़ाई जे हमर बन्द भऽ गेल रहय जे हम पढ़ि नहि पाबै छलियै आब धीरे धीरे ओहोमे हम पढ़ाई तक कऽ रहल छी मतलब हमर एते जादा दिक्कत होएके बादो हमरा एकटा अपनाआपमे क्षमता विश्वास जागि गेल यऽ नहि अगर हम मेहनत करबै तऽ नहि जल्दी धीरे धीरे हमर बात सभटा सुलझि जायत हमर जे अपन जे हमर इरादा अछि जे हम टीचर बनी या हम एक नीक बेटीके रूपमे माँ पापाकेँ देखबियै तऽ हम आब अपना आपमे एहसास करै छियै नहि हमरा लए सभटा सम्भव छै हम सभटा कऽ सकैत छी